नवजात शिशु के अस्वस्थ और स्वस्थ रहने के सुझाव जब नवजात शिशु जन्म लेता है तब से लेकर के जो है उसके थोड़े समय तक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है जैसे बच्चा समय समय से स्वच्छ और सुंदर जगह रखे जाए जहाँ से कि उसको कोई बीमारी और समस्या ना हो उसके बाद जो है जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद जो है उसके खान पान रहन सहन की सारी व्यवस्था को ध्यान में रखना पड़ता है अगर बच्चे को शुद्ध वातावरण और अच्छा खान पान की व्यवस्था दी जाए तो बच्चा जल्दी बीमार नहीं होगा बीमार बच्चा जब बीमार नहीं होगा तो जो है आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे बच्चे की माँ और बच्चे दोनों का ख्याल रखना पड़ता है बच्चे की माँ को भी समय समय से भोजन लेना समय से जो है उसकी देखभाल करना ये सब ध्यान रखना ज़रूरी होता है बच्चा जो है अस्वस्थ हो जाऍ तो तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए बच्चे को बीमार होने से बचाने के लिए जो है अपने यहाँ अच्छे अच्छे सुर व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि बच्चा बीमार ना हो स्वस्थ बच्चा रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे नहीं तो फिर बीमारी का डर बना रहेगा बच्चा साफ सुथरे जगह में साफ व्यवस्था में रखने चाहिए बच्चे को जाे है बिमारी से बचाना चाहिए बच्चा हम उस